तऽ लोकके जीवनमे जे छै खेल धूप एक अच्छा जीवन यापन होइत छै जेकि खेल सङ्गे दोस्ती भी अच्छा होइत छै अगर खेलसँ दोस्ती अगर हो गेलय तऽ समझिला भाइकी तोरा ओ दोस्ती बहुत ही अच्छा होइत छै की ओकरो जवाब ही होइत छै की कहिना होतय देखहओ खेलमे हमरा आओर के फिटनेस भी अच्छा रहैत छै बॉडी बिल्डिंग भी बनैत छै एहनो नहि छै की खाली खेल होइत छै खेलमे अपनो फिटनेसके पूरा ध्यान राखलो जाइत छै आलरेडी फिटनेस बनय भी छै हमरा अरके कोनो खेल खेलैत छियै तऽ ओहिमे हमरा अरके टहलयलऽ परबे करतय एहना बात नहि छै की टहलयलऽ नहि परतै अगर टहलयलऽ परतै तऽ बात छै की हमरा अरके योगा वहुसँ भऽ सकैत छै खेलमे अच्छासँ नया नया दोस्ती भी हुए सकैत छै हमरा अरके जीवनमे जादातर अगर दोस्ती होइत छै तऽ खेले धूपसँ शुरू होइत छै कोनो भी खेल मे अगर कही दूसरा अगर दूसरा जगहसँ भी आदमी आबैत छै ओकरासँ दोस्ती करीकऽ खेलके आगू बढ़बैत छै आओर खेल अच्छा परफॉर्मेंस करैत छै खेलम बहुत अच्छा लागैत छै ईसभ चीज